हॅलो सांगां आं आं म्हळ्या देवळां आसा चर्चीस आसा आतां देवळां म्हणली जाल्यार कुंकळी करिणाचें देवूळ फातरपे करिणाचें देवूळ आसा इवन तुका आतां हिस्टॉरिकल जर प्लेस पळोवपा जाय वयर अशी मात्यार वचून जाल्यार चंद्रेशर भुतनाथ तेवटेच्यान थंयच्यान सावथ गोवात जो आसा पळय तो हाफ दिसता तुका आनी बरो व्हीव आसता सामको फोटोग्राफीकूय बरो आसा तुका सामको आनी अशी थंडसाण प्लेस अशी आसा तुका इवन इवन एक वता सुद्दां गेले जाल्यार सुद्दां तुका थंड अशी प्लेस आसा ती तेच बरोबर तुका हांगा जांबावली आसा देवूळ आसा तेच बरोबर हांगा शेल्डें आमचें देवूळ आसा साते शांतादुर्गाची प्लस त्या बरोबर तुका चर्चीस आसा हांगा अशे वाठारांनी एक एक अशें तेयी तुका बऱ्यो अश्यो पळोवपा सारक्यो आसात त्या भायर तुका हांगा अशें पिकनीक स्पो तेचे आसा म्हळ्यार अशें तुका रावन जर अशें वन डे स्पेंड करपाक जाय जाल्यार अशे प्लेसीस आसा पूल आसात सो तुज्यान हें करपा जाय तुजे बजटा प्रमाण तशें तूं खंयचेय पिकनीक स्पोट घेवपा शकता म्हळ्यार अशें आसा जो कव अशें म्हळ्यार आसा गुफा एक आसा बुद्दा आसा त्यो आसात अश्यो आनी अश्यो हिलवीव अशे टायप आसात थोडे ते तूं वचपाक शकता पळोवपाक अशें हिस्टॉरिकल तशें एक दिसान गांवार जावपाकय जाता तुमी जशी तुमची स्पिडा प्रमाणे तुमी जसो टायम घेतलो त्या प्रमाणे ते जशें तुमचे टायमा प्रमाणे आमी एडजस्ट करून आमी तुमकां एक दिसा भितर सुद्दां भोंवणावपाक शकता पूण जी बुद्दां आसा पळय ती मात टायम लागपाक शकता बिकॉज ते ट्रेवलींग आसा ते एक तर वॉकींग वचपाचें नाजाल्या बायकीन वचपाचें अशें आसा सो तेका चड टायम लागता बाकी ही जी टेंपल किंवां चर्चीस आसा ती लागीं लागीं आसा सो पळोवपाक शकता एक किंवा दोन दीस लागता जस्ट पळोवपाक गेल्या अशें तुका जर बरे भशेन पळोवपाक जाय अशें जाल्यार हे तुमी कशें हे टायम हे करता त्या प्रमाणे ओके ओके ओके ह्या नंबराचेर तुमी सांगा सगळें ओके बरें